हमारे क्षेत्र शक्तिनगर में एक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ नामक एक कॉलेज है जिसमें बहुत सारी कोर्से किया जाता है ये महात्मा गांधी वाराणसी से मान्यता प्राप्त है और मेरे घर मेरा भैया आजाद गिरी इस कॉलेज में बी ए कर रहा है उसका सेकेंड ईयर चल रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ के यहाँ के यहाँ पे दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ बच्चे पढ़ के आगे कुछ ना कुछ जरूर करते हैं और कुछ बनते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती और कई प्रकार यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं और यहाँ पे बहुत सारी कोर्सें हैं जैसे बी ए एम ए बी कॉम इत्यादि बहुत सारी कोर्स है जिसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पे हर चीज की सुविधा उपलब्ध है